جی ہاں لکھنے میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ مخصوص عادات اور معمولات کو اپنانا بہت ضروری ہوتا ہے میرے لیے نظم و ضبط برقرار رکھنے کا مطلب ہے وقت ماحول اور ذہن کو لکھنے کے لیے تیار رکھنا میری ایک عادت یہ ہے کہ میں روزانہ ایک مخصوص وقت پر لکھنے بیٹھتا ہوں چاہے کچھ لکھنے کو ہو یا نہ ہو اس سے دماغ کو یہ سنگنل ملتا ہے کہ اب کام کا وقت ہے بالکل ویسے ہی جیسے ہم اسکول یا دفتر وقت پر جاتے ہیں میں عام طور پر صبح کے وقت لکھنا پسند کرتا ہوں کیونکہ دماغ تازہ ہوتا ہے اور توجہ بہتر رہتی ہے لکھنے سے پہلے میں اپنا ماحول صاف اور پرسکون رکھتا ہوں شور شرابے یا بکھرے ہوئے کمرے میں دماغ بھی بکھرا بکھرا سا لگتا ہے میں لکھنے سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ یا گہری سانسیں لینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ خیالات یکجا ہو سکیں ایک اور معمول یہ ہے کہ میں ہمیشہ لکھنے سے پہلے تھوڑا پڑھتا ہوں کوئی اچھی تحریر مضمون یا شاعری اس سے الفاظ کے بہاؤ اس سے الفاظ کا بہاؤ بہتر ہو جاتا ہے اور ذہن بھی تخلیقی ہو جاتا ہے میں روزانہ لکھنے کا حدف بھی مقرر کرتا ہوں چاہے وہ سو الفاظ ہوں یا ایک پیراگراف مقصد یہ ہوتا ہے کہ لکھنے کی مشق مسلسل جاری رہے اگر کبھی بلاک ہو جائے تو میں تھوڑا میں فوراً اپنا موضوع بدل دیتا ہوں یا مفت تحریر کرتا ہوں یعنی جو دل میں آئے وہ بغیر رکے لکھتا ہوں سب سے بڑھ کر میں خود پر نرمی برتا ہوں اگر کبھی نہ لکھ سکوں تو خود کو الزام نہیں دیتا بلکہ اگلے دن پھر سے کوشش کرتا ہوں یہ معمولات وقت کے ساتھ ایک عادت بن گئے ہیں اور انہیں سے میں تحریر میں تسلسل اور نظم و ضبط قائم رکھتا ہوں